औ नोंथां ओं आदसा आदसा नोंनाव प्र'जेक्ट दं नामा गोदान मोजाङानो मोजां आंबो बेखौनो नागिरगासिनोदंमोन मोजां प्र'जेक्ट मोनबा मावनो होननानै अ आदसा आदसा जागोन जागोन ओरैनो मडार्नआनो जागोनना एल' प्र'जेक्टआथ' ओ औ औ औ अ अ मोजां मोजां मोजां अब्लाथ' मोजाङानो ओरैनो बाजेटआ बेसेसो थांगोनबायदि नोंनि आनदासाव आदसा आदसा

औ औ औ थामजि एलबाबो जायो जुदि प्र'जेक्टआ जुदि मोजांब्ला खामानि होगोनबायदि प्र'जेक्टब्ला जायो

उम उम ओरैनोथ' अ मानसि नागिरनाया आंनि दायथ' थाबायना होनब्ला उम उम उम आर्टिस्टफोर नायगिरनांबाय केमेरानिफ्राय लानानै उम उम उम जागोन जागोन जागोन ओमफ्राय नोंनिफ्राय प्र'जेक्टआ रेडिब्ला अब्ला मानसिखौ नागिरनायनि स्टार्ट खालामसैना उम ओरैनो बर' फिलमनि इन्डासट्रिनि ना अडिसन लाग्रोनांगोन बायदि उम उम अडिसन लाब्ला साबसिन जागोन माने मोजां मोजां इयां टेलेन्टफोरखौ मोनगोन आरोना उम उम जाखांफुनाय आर्टिस्टफोरखौ उम अडिसननि गेजेरजों मोनगोन अब्ला अडिसननि डेटखौबो थिग खालाम नांगोन नङा होमब्ला ओ अडिसनाव नोंबो थायोब्ला मोजां जागोन बायदिबो नुहुरदों आं उम उम उम जागोन अ अब्ला प्र'जेक्टखौ प्र'जेक्टखौ माब्लानिफ्राय स्टार्ट खालामगोन बायदि उम उम औ औ जागोन जागोन जागोन अब्ला जानुवारिखौ बारहोनानै फिभटिन जानुवारिनि ओइटिनसोआव अडिसनखौ लानोसैना नोंथां उम बाजेटखौबो गासिखौबो आं लाबाय प्र'जेक्टखौ प्र'डिउसार हिसाबै आं थासिगोन औ बेफोरखौ आं लाजोबनोसै गासिखौबो दे अब्ला बिदिनो जासिगोन नामा नोंथां उम दे दे थेंक इउ दे